आबादारिनि सोमोन्दै जों आबादारिफोरखौ आबादारिफ्रा आबादजों जोङो संसार जानो हाया बेफोरबायदि दासान नाथाय जोङो आबादारिजोंबो जों बहुद जिउखौ खुंबोनो हायो जोङो बोथोराव जों गायो बोथोरनि माइखौ जों बोथोरावनो जों एसे एनै ब्लाबो लाब मोनो जों बेफोरजोंनो माखासे फाननानै रांफोरखौ बाहायनो मोनगोन माखासेखौ जों जानो जानो थाखाय मोनो जों बहुद आबादारिजों जोंङो जिउबो खुंनो खुंलांनो जों हायो आरो खिसुमानफ्रा आबादारि जोंल' संसार जानो हाया होननानै गाव गावखौनो माने फिसा खालामना लायो गाव गावखौनो नासयना लायो बेफोरबादि जानो नाङा जों आबादारिया बहुद बोथोरनि दैज्लां बोथोरनि दं मेसें बोथोरनि दं बेफोरखौ मेसेंआव मा आबाद जायो बेफोरखौबो जोंङो मावनानै जोंङो बेफोरजोंबो जोंङो रां मोनो थाखा फैसाखौ एसे खामायनो मोनो देमसि देमसि फोयो सिबिं फोनांगौ थायो सिबिंनिफ्रायबो मोनो आरो बेसर दं बेसर फोनानैबाबो जों माबायो बेसरजोंबो जों रांखौ मोनो बेफोरखौबो जों जिउ खुंलांनो हायो आमफ्राय ओरै एसे एनै बागान दंब्ला गय बागानफोरजोंबो जोङो एसे एनै मोनो आमफ्राय ओरै माबायाव दैज्लांआवबोथ' नोङो माइजोंनो इसे मोनखाबाय आरो फाथो दं दैज्लांआव फाथो फाननानैबो जों इसे मोनो थिग बेबादिनो जोंङो जिउखौ लासै जिउखौ जों खुंलांनो हायो आरो मैगं थाइगंनि मैगं थाइगंखौबो जोङो एसे एनै गाव गावनो माबानानै फिनानै माबानानै गायनानै बेखौनो मोनजायो बेजोंनो जोङो बायाबालासिनो जोंङो मैगं थाइगं गायनानै ब्लाबो नों न'आवनो जानो हायो बिबादिनो जोङो आबादारि ब्लाबो जोङो जिउ खुंलांनो थाखाय जोंहाबो राहा राहाया दंङ माने खिसुमान मानसिफ्रा बेफोरबादि गोसोखौ फिसा खालामनानै लानाङा आबादारियाबो मोनसे जिउ खुंथायनि राहा